ہندوستان میں بہت سارے سیاحتی مقامات ہیں ہر طریقے الگ ہیں الگ سے مراد ہر اسٹیٹس میں الگ ہیں اس طریقے سے گوا میں الگ ہے منی پور میں الگ ہے تمل ناڈو میں الگ ہے لداخ میں الگ ہے دلّی میں الگ ہے لکھنؤ میں الگ ہے دلّی میں اگر کسی کوئی بہت سارے لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں ٹہلنے کے لیے تو لال قلعہ ہے جامع مسجد ہے قطب مینار ہے پھر پرانے جو بادشاہوں کے بنے ہوئے اور اس کی ڈیزائیننگ دیکھنے کے لیے اسی طریقے بنارس میں گھاٹ پہ جاتے ہیں اور کیا دلکش نظارہ ہوتا ہے الہ آباد جاتے ہیں اسی طریقے سے کولکتہ جاتے ہیں اسی طریقے سے بعض لوگ لکھنؤ آتے ہیں لکھنؤ میں جلیشور پارک ہے لولو مال ہے فینکسس پلاسیو ہے چڑیا گھر ہے ٹہلتے ہیں شوق اور جذبے کے ساتھ ٹہلتے ہیں اور خوب پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اس طریقے سے فل انجائے کرتے ہیں اور اپنے ذہن کو فریش کرتے ہیں اس لیے ایک دوسرے مقامات پہ ٹہلنے جاتے ہیں تو اسی طریقے سے بہت سے لوگ آگرہ ٹہلنے جاتے ہیں کیا ہی خوبصورت مناظر ہیں اور اسی طریقے سے ابھی قریب ہی میں جو بن رہا ایودھیا رام مندر یہ بھی بہت عالیشان بن رہا ہے بہت دور دور سے لوگ صرف صرف دیکھنے کے لیے ٹہلنے کے لیے زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور اسی طریقے سے یو پی بھی سیاحتی مقامات کا گہوارہ بنتا چلا جا رہا ہے